हाँ मैंने सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण देखें हैं और कई बार मैंने आकाश में टूटते हुए तारे देखें हैं जो और ऐसा भी बोलते थे दो हज़ार बारह में कि कोई एक एस्टेरोड आयेगा कोई धूमकेतु आयेगा जो इस धरती का विनाश कर देगा पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कह रहे थे वो धूमकेतु आता आता अभी तक नष्ट हो गया था अभी वो फिर से वो कहते एक तरह भविष्यवाणी की है कि दो हज़ार चालीस में दो हज़ार उनचास में फिर एक धूमकेतु आयेगा जो धरती का विनाश करेगा ये सब तो न्यूज़ में आता जो देखे बाकि मुझे तो इनकी तरफ यही आकर्षित करता हैं कि आसमान में जब ये सब जो भी इवेंट होते हैं बड़े ही शब्दहीन मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि बहुत सुंदर होते हैं ऐसा हमें हर रोज़ देखने को नहीं मिलता पर जब भी देखने को मिलता है मै कोशिश करता हूँ कि मैं देखूँ और एक एक अपने जीवन में ये चीज़ मैं देखूँ और बताऊँ किसी को कि ये सब चीज़ें भी देखीं हैं